औ हेल्ल' औ औ स्त्र'बेरि गायो आं बिदिनो गामिनि माबा गायनायथ' बिघासेल' गायनाय जादों आरो एक बिघा दुय बिघा

केजियावथ' आङो टिन्स'नि हरो हरनाया बिदिनो औ थिनस'थाखा केजि औ

एथ'ग्राबथ' हाया केजियाव बिदिनो थायथामसो खमायनो हागोन

खमाव हरनो हानाय नङा बे थायथामनि खमाव थायथाम खमबा हरनो हागोन आरो औ औ दे दे बिदिनो जागोन

जागोन दे